हम दुइ हजारमे कुरसी लेलहुँ चारिगो एक हजार रुपैए जोड़ा दै छल कुरसी देखलहुँ हमरा बड़ पसन्द आबि गेल तऽ दुइ हजारमे चारिगो कुरसी लऽ लेलहुँ कुरसी लाल रङ्गके छल दोकानदारके कहलहुँ कुरसी टिकतै कि नहि तऽ हमरा कहलक कुरसी बड़ बढ़िआँ टिकत कि बुझलिए अहाँ आरामसँ बेफिकर भऽ कऽ लऽ लिअऽ तऽ हम ओ कुरसी खरिद लेलहुँ चारिगो आओर कुरसी लऽ कऽ अएलहुँ घरपर कुरसी देखैमे तऽ बड़ बढ़िआँ लगै छल हम जे छै कुरसीपर बैठै छलहुँ तऽ किछु दिनके बाद जे छै तीन चारि दिनके बाद एगो कुरसी हमर टुटि गेल एकर बाद ओहिके तीन चारि दिनके बाद तीन गो जे कुरसी छल ओहो टुटि गेल तब आब हमरा तामस चढ़ि गेल हम दोकानदारके पास गेलहुँ कहलहुँ अहाँ अहाँ कहलहुँ कुरसी बड़ बढ़िआँ टिकत ताहि दुआरे हम कुरसी खरिद लेलहुँ कुरसी जे अइ अहाँके पनरह दस पनरह दिन भेल नहि आओर कुरसी अहाँके चारू कुरसी टुटि गेल ओकरा हम कहलहुँ जे अहाँ अपन टुटलाहा कुरसी लऽ लिअऽ आओर हमर पइसा दऽ दिअऽ तऽ ओ जे छै कहलक नहि एना नहि हेतऽ आब कुरसी टुटि गेलऽ तऽ हम कि करिअऽ हम पइसा वापस नहि देबऽ एहिपर खूबे बहससब भेल सभ आदमीसभ भीड़ो इकट्ठा सब भऽ गेल लेकिन हम बहुते जिद करलहुँ ओ पइसा हमरा वापस नहि देलक